ہمارے آس پاس کے بہت ہی کم گھر ایسے ہیں جو کہ ہوم اسٹے کی سہولت فراہم کرتے ہیں لیکن تقریباً ایک کلو میٹر کی دوری پر گھر ایسے ہیں جو کہ ہوم اسٹے کی سہولت دیتے ہیں اور ان سیاحوں کو ہوم اسٹے دینے میں کچھ پرابلمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن میں سے یہ ہے کہ بعض دفعہ تو ان کی زبانیں نہیں سمجھ پاتے ہیں کوئی یو ایس سے ہے کوئی فرانس سے ہے کوئی اور کہیں سے ہے مان لیجیے انڈیا ہی میں کوئی تامل ناڈو سے ہے تو اس کی تامل لینگویز نہیں سمجھ پاتے ہیں اور دوسری پریشانی یہ ہے کہ کبھی کبھار ایسے لوگوں کو جو دیکھنے میں ہی پتا چلتا ہے کہ یا تو انہوں نے کوئی کرائم کر لیا ہے اور پھر اگر ان کو ہم پناہ دے دیں تو پولیس آ کر انوسٹیگیشن کرے ہمیں پھر پکڑے گی اس لیے یہ سب بھی ایک تھوڑا معاملہ رہتا ہے اور تیسری پریشانی یہ ہے کہ بہت سارے ٹورسٹ ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم بہت ہی رعایتی قیمت میں ہوم اسٹے کے لیے کہہ دیتے ہیں لیکن جب وہ ٹھہرتے ہیں اور پھر اپنی دکھ پیڑا کر سناتے ہیں کہ ہم مجبوری میں ہیں ہم یہاں کام کرنے کے لیے آئے تھے کام ملا نہیں جس وجہ سے ہم ان سے پھر نہیں لیتے ہیں کوئی کرایہ وغیرہ لیکن یہ بھی ایک پریشانی ہے کہ بہت سارے لوگ اب ایسے ہوتے ہیں یہ پریشانیاں ہیں